गथ'फोरखौ पलिअ ला अब्ला पलिअ जाहोयो गामिनि मानसिफोरा जेसेबां जोथोन लायो बिमा बिफाफोराबो मोजाङै जोथोन लायो गथ'खौ आरो जनडिस बायदिसिना जायोब्ला अजानाव मुलि जाहोयो बिमा बिफाफोरा अननाय आरो गथ'खौ मोजाङै आलोगोजोनै लायो साखोन सिखोन खालाना होयो गथ'फोरखौ जेनेबा बेमार आजार जायोब्ला गथ'आ ड'क्टरना लांगोन ड'क्टरनाव लांनानै मुलि बायदिसिन होयो मोजाङै साखोन सिखोन सुस्रानानै होयो गथ' फिसाफोरखौ